नमस्ते में सांबे दी रैह्ने आह्ली आं ते में तोहानू अज्ज कुश दस्सना चाह्नी आं जियां तुसें मिगी कोशन पुच्छे दा ऐ कि साढ़े जम्मू च केह्ड़े केह्ड़े ध्यार मनाए जंदे न जां केह्ड़े केह्ड़े तौर तरीके जिस च अस रौह्ने आं जां बक्खरे बक्खरे लोग जेह्ड़े ऐ जि'न्दे बक्खरे बक्खरे गल्ल ते ध्यार न ओहे सारे जम्मू च कियां रौंह्दे किट्ठे किट्ठे होईयै कियां रौह्ने आं जियां तुसें पता ऐ जियां अस जियां साढ़ा जेह्ड़ा भारत देश ऐ ओह्दे च बड़े सारे बड़े सारे जनजाति बड़े सारे जन जातियां बड़े सारे बक्खरे बक्खरे तौर तरीकेआह्ले बड़े सारे अलग अलग ध्योहार बनाने आह्ले लोग रौंह्दे न किट्ठे होईयै रौंह्दे न ताईयैं ते इस्सी डाईवरस कन्टरी आक्खने होने आं इयां गै साढ़े जम्मू च बी बड़े सारे लोग जेह्ड़े न ओह् किट्ठे मिलियै रौंह्दे न बेशक्क उं'दे तौर तरीके अलग न उं'दे ध्यार बनाने दा तरीका बक्खरा बक्खरा ऐ लेकिन अस सारे मिली जुलियै रौह्ने आं जियां तुसें पता ऐ जम्मू जेह्ड़े खल्ले आह्ला लाह्के न जम्मू होईया सांबा होईया कठुआ होईया इत्थे सारे लोग बोलदे डोगरी जां अखनूर होईया इत्थे लोग बोलदे डोगरी जेह्ड़े साढ़े कश्मीरी भाई न ओह् बोलदे कश्मीरी ते जेह्ड़े साढ़े गुज्जर भाई न ओहे बोलदे गोजरी जेह्ड़े प्हाड़ी जेह्ड़े प्हाड़ी गुज्जर होंदे जांबक्करबाल होंदे ओह् बोलदे बक्करबाली ते होर बी बड़ी सारी भाशां न जियां बोतो हाईया बोट होईयां ते एह् सारी भाशाएं तुसैं मतलव साढ़े इत्थें दिक्खने गी मिलदियां जियां भारत देश च बक्खरे बक्खरे लोग बक्खरी बक्खरी भाशा बक्खरे बक्खरे ध्यार बनाने आह्ले लोग किट्ठे रौंह्दे इ'यां गै साढ़े जम्मू चा बी सारे बक्खरे बक्खरे तौर तरीके आह्ले बक्खरे बक्खरे ध्यार बनाने आह्ले लोग इत्थै किट्ठे होईयै रौंह्दे न ते साढ़े इत्थे बड़े सारे ध्यार बनाए जंदे नै जियां अस जेह्ड़े हिन्दु लोग नै जां डोगरे न ओहे बनादे ऐं लोह्ड़ी बनांदे ऐं होली बनांदे ऐं दिवाली दशैह्रा होर बी बड़े सारे ध्यार न साढ़े इ'यां गै साढ़े जेह्ड़े कश्मीरी भ्राऽ न ओह् बनांदे न ईद ते साल्ले दी दो बार उं'दी बी इद आंदी ऐ ठीक ऐ ते जेह्ड़े पैह्ले पैह्ले केह् होंदा हा लद्दाख बी साढ़े कन्नै गै होंदा हा उं'दे बी बक्खरे बक्खरे ध्यार होंदे हे ते ओह् बी साढ़े कन्नै गै बनांदे हे अस बी उं'दे ध्यार बिच्च शामल होंदे हे ते बेशक्क उं'दे कल्चर सारें दे गै तौर तरीके जां मतलव उं'दे ध्योहार बक्खरे बक्खरे होंदे हे लेकिन अस सारे मिलियै उनेंई बनांदे हे ते इयै कैह्ना चाह्नी आं की जियां भारत बिच्च सारे गै ते बक्खरे बक्खरे भाशा आह्ला बक्खरे बक्खरे कल्चर ओह्ले लोग रौंह्दे न इ'यां गै साढ़े जम्मू च बी रौंह्दे न साढ़े जम्मू च बी बड़ी सारी गल्ल ते अलग अलग ध्यार दिक्खने मिलगन अलग अलग तुहानूं साढ़ी पेंटिग होई गोईयां तस्वीरां होई गेईयां साढ़े शाल होई गे साढ़े केह् शाल होईये बड़ी सारी चीजां तुहानूं दिक्खने मिलनियां जेह्ड़ी साढ़े कल्चर गी जां साढ़े तौर तरीकें गा दर्शांदियां न ठीक ऐ ते साढ़ा कल्चर थोह्ड़ा मतलव बाकियें जियां गै जियां बाकी लोग मनांदे न हिन्दु लोग मनांदे न साढ़ा बी इयां गै ऐ लेकिन साढ़े च होर बी बड़ी सारी जातियां जन जातियां आई जंदियां बक्करबाली गुज्जर बक्करबाल फिर ओह्दे बाद डोगरे ते अस है गै ऐ ते कश्मीरी लोग आई जंदे नै होर बी बड़ी सारी जाति जन जातियां आई जंदियां जियां अज दे टाईम दे उप्पर जियां बोत होईये बोतो होईये डोगरे होईये इ'नें अज कल संविधानिक तौर उप्पर केह् आखदे मान्यता प्राप्त होई दी ऐ ते इयै आक्खना चाह्नियां आं कि साढ़े कल्चर बी बड़ा शैल ऐ और मतलव बाकियें लेक्खा गै लेकिन थोह्ड़ी ऐक्सट्रा थोह्ड़ी जादा चीजां न साढ़ै थोह्ड़ी जादा चीजां साढ़े दिखने तुसें लब्भगन ते बस इयै आखना चाह्न्नी आं मैं कि साढ़ा कल्चर जेह्ड़ा ऐ ओह्बी बाकियें लेखा ऐ पर थोह्ड़ा बक्खरा ऐ ते बस इयै आखना चाह्न्नी आं अपने कल्चर दे बारे च